हमनि शादी ब्याहके समय सभके साथ मिलके भोजन करै छी जाहिमे पूरा मोहल्ला के एकत्र आमन्त्रित करै छी जे सभी लोक आके यहाँपे भोजन करैया जाहिमे काफी अलग अलग तरहके पकवान बनैया जो सभ आदमी मिलके हम लोग खाइया आओर हम लोग काफी आनन्दित आनन्दके आनन्दित होइ छी खाना खेलाके बाद आओर एसे हि एक मन्दिरके भण्डारामे मे लोग जाइ छी वहाँ पर गेलाके बाद बाद वहाँ भी भोजन करै छी तऽ हम लोगके काफी अच्छा लागल है अपना मन्दिरमे जाकऽ भोजन कयला आओर हम लोग चाहै छी कि एहिसे अवसर हम लोगके हम लोगके हमेशा मिली आओर हमेशा हम लोग हमेशा अइसन अवसर मे जाइले चाहै छी हम लोगके काफी अच्छा लागल है कि हम लोग सामूहिक भोजन करैले जाहिसँ हम लोगके बीचमे प्यार आओर मिलनसार जितना भी हम लोगके अपना भावना बा बढ़ल अछि हम लोगके अपना अपना जो विचार है ओ एक दोसरेसँ शेयर करै साझा करैले आओर हम लोगके काफी अच्छा लागल ईसभ कयला तऽ हम लोग चाहेले कि जितना भी जितना अच्छासँ ईसभ कार्य सम्पन्न हो हम लोग करे आओर काफी अच्छा हम लोगके लागल है ई सामूहिक भोजन कयला